जय झूलेलाल प्रैशर कुकर असां रोज यूज़ कंदा आहियूं उन में तरह तरह जी भाॼियूं पुलाउ ठहंदा आहिनि मां पुलाउ प्रैशर कुकर में ई ठाहींदी आहियां जीअं भाॼियूं हूंदियूं आहिनि चिकन मटन थियो मिक्स वेज थियो आलू बॉयल करणा थिया पटाटा उहे बि मां प्रैशर कुकर में ठाहींदी आहियां ऐं हुन में जल्दी ठही वेंदा आहिनि टाइम जी बचति थींदी आहे ऐं स्वादिष्ट ठहंदा आहिनि मैडिनेट कयलु शइ बि हुन में फटाफट ॿिनि सीटीनि में ॻरी वेंदो आहे अगरि तव्हां वधीक सीटियूं हणाईंदव प्रैशर कुकर खे त भाॼी अंदरु ॾाढी सओ नरम थी वेंदव भुरी वेंदव उनजो ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे उनखां पोइ असां हुनजी सफ़ाई अहिड़े नमूने कंदा आहियूं कि जीअं हुनजा नोज़ल वग़ैरह अ ब्लॉक न थी वञनि उन्हनि में कचिरो न फासी पए उन्हनि खे सावधानीअ सां साफ़ु कंदा आहियूं ऐं सीटीअ खे बि आहे बराबरि चैक करे करे ई लॻाईंदा आहियूं भई प्रेशर कुकर फाटण जो भउ थींदो आहे ब्लास्ट थींदो आहे इनजे करे उनजी सावधानी बरितणी पवंदी आहे पर ॾाढा फ़ाइदेमंदि आहे प्रेशर कुकर उनजी जेकी रिंग हूंदी आहे अगरि उहा रिंग प्रॉपर न लॻल हूंदी आहे ढकण में त उन मां पाणी बि लीकेज थींदो आहे जीअं दाल बॉइल कंदा आहियूं त असांखे उहो बि थोरो ध्यानु ॾियणो पवंदो आहे बाक़ी प्रैशर कुकर ॾाढो सुठे नमूने असां यूज़ करे सघंदा आहियूं असां कंदा बि आहियूं